जी मैम जी मैम मुझे क्या बोलते है आपकी सर्विस क्या घर पर मिल जाएगी मुझे फेसियल करवाना था और थ्रेडिंग करवानी थी और वैक्स भी करवाना था हर्बल फेसियल भी होता है वाओ तो मुझे एक काम कीजिए आप हर्बल फेसियल ही करवा दीजिएगा और भी कुछ है क्या तो मैंने करवाया है इस बार हनी कर ट्राइ कर के देख लेते हैं

पंद्रह सौ रुपये और जो क्या बोलते है होम सर्विस का चार्ज है वो कितना होगा दो हज़ार हो जाएगा ओके और ठीक है मैम तो मैं आपको इस पर व्हाट्सएप कर देती हूँ है ना लोकेशन सेन्ड कर देती हूँ है ना जी जी आप रूम की टेंशन मत लीजिए क्या बोलते है रूम तो एक बहुत ओके ओके थैंक्स